اسمارٹ فونز نے زندگی کو ہمارے بہت ہی زیادہ بہتر بنا دیا ہے اسمارٹ فون کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہو گئی ہے اور اسمارٹ فون کی اہمیت ہمیں اس وقت زیادہ پتا چلتی ہے پتا چلی جب ہم کورونا میں پھنسے ہوئے تھے چاروں طرف کورونا ہی کورونا تھا اور اس وقت ایجوکیشن کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ مصیبت اور دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت اسمارٹ فون نے ہی ہمیں بہت ہی زیادہ ہیلپ کیا اور ہماری بہت ہی زیادہ مدد کی ہم اسمارٹ فون سے بہت ہی زیادہ استفادہ حاصل کیے